دیکھیے مجھے تو روایتی طور پر قلم پیپر سے لکھنا ہی زیادہ پسند ہے اور جو کہ نیچرل چیز بھی ہے اس سے آپ کی ہاتھوں کی اور انگلیوں کی پریکٹس بھی ہوتی ہے اور آپ کے یہاں لکھنے کا جو طریقہ ہے رائٹنگ بھی صحیح ہوتی ہے لیکن آج کل بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ لکھنے کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں وہ سیدھا لیپ ٹاپ کھولیں گے کھٹ پٹ کھٹ پٹ کھٹ پٹ ٹائپ کر کے رکھ دیا اور پرنٹ نکال کے اس کو پڑھنے لکھنے لگے تو ایسا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کہیں حد تک صحیح نہیں ہے اور آپ اپنے ہاتھ سے نیچرل طریقے سے لکھیں جو لکھنا آپ کے ہاتھوں کے لیے فائدے مند رہتا ہے اور آپ کے انگلیوں کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو لکھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے آج کل بہت سے لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں اور لکھنے کا طریقہ کیا ہے لکھنے کے روایتی طریقے اب بدل گئے ہیں اب لوگ پہلے دوات سے لکھتے تھے اب پین سے پنسل سے لکھتے ہیں اب وہ بھی ختم ہو گیا تو پھر اب ان لوگ وہ کرنے لگے ہیں کہ اب وہ لیپ ٹاپ سے لیپ ٹاپ میں ٹائپنگ وغیرہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ سب چیزیں نہایت ہی ضرورت کی چیزیں ہیں کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں